जि'यां कि तुस लोग जानदे पैह्ले जमाने च फोटो दा कोई बी इन्ना फोटो खचाने दा इन्ना माध्यम नेईं हा लेकिन में जैह्लूं निक्की ही ते मेरे भापे गी फोटो खचाने दा बड़ा शौक हा ते ओह् केह् करदे हे असें गी स्टूडियो लेई जंदे हे उत्थै फोटो खचाने गी ते उद्धर जैह्लूं अ'ऊं जंदे ही ते स्टूडियो च उद्धर उ'नें बड़ा स्हेई ओह् कीते दा होंदा हा ओह् मतलब इ'यां प्हाड़ जन बनाए दे होंदे हे ड्रैसां रक्खी दियां होंदियां हां उ'नें मतलब कश्मीरी उसलै इन्नी स्हेई ड्रैसां निं होंदियां हां लेकिन हून तुस दिक्खने बड़ियां स्हेई स्हेई ड्रैसां बगैरा बड़ा स्हेई व्यू करी ओड़े दे पिच्छें मतलब उ'नें इन्ना स्हेई बना दा होंदा इ'यां लगदा स्टूडियो बिच्च असली मतलब व्यू ऐ लेकिन उसलै बी होंदा हा पर इन्ना स्हेई निं होंदा हा बड़ा स्हेई लगदा हा जदूं में फोटो खचाने गी जंदे हे मेरे भापा मिगी लेई जंदे हे उ'नें आपूं गै बड़ा शौक हा मेरे भापे गी इन्ना शौक हा निं कोई हीरो गै औंदा हा उं'दे कन्नै बी ओह् फोटो खचांदे हे हर इक हीरो कन्नै उं'दे फोटो न मतलब जि'यां गोबिंदा कन्नै फोटो ऐ फ्ही केह् आखदे संजय दत्त कन्नै उं'दा फोटो ऐ मतलब उ'नेंगी इन्ना शौक हा कोई बी इ'यां हीरो बगैरा कोई ऐक्टर औंदा हा ओह्दे कन्नै फोटो खचांदे हे मिगी बी फोटो दा बचपन कोला दा बड़ा शौक हा मेरे बचपन दे इ'न्नें फोटो न कोई कश्मीरी ड्रैस्स लाई दी में मतलब कोई में ब्याय कटिंग कराइयै फोटो खचाए दे अलग अलग इ'यां मतलब बड़े इ'यां फ्राक अलग अलग फ्राकें बिच्च बड़े फोटो न मिगी बचपन कोला दा फोटो दा बड़ा शौक हा ते हून तुस दिक्खने हून ते स्टूडियो बिच्च जाना होऐ बड़े स्हेई मतलब इ'यां बड़ा बड़ा स्हेई हून उद्धर दा व्यू बी उ'नें विकास करी ओड़े दा बड़ा स्हेई व्यू करी ओड़े दा हून जैदा बिकास होई दा कन्नै जैह्लूं में कन्नै जैह्ल्लूं में निक्की ही उसलै इन्ना माध्यम बी नेईं हा फोटो खिच्चने दे अजकल ते तुस दिक्खने फोटो खिच्चने लेई इन्ने स्हेई स्हेई फोन आई दे इन्ने मतलब इ'नें इन्ने बधिया बधिया फोन न उं'दे कैमरे इन्ने शैल होंदे ओह्दे बिच्च इन्ना स्हेई स्हेई फोटो औंदा लेकिन जैह्लूं में निक्की ही उसलै इन्ना कोई बी इन्ना ओह् निं ही अस स्टूडियो जंदे हे उत्थै फोटो खचांदे हे ते थोह्ड़ी चिरै दे बाद फोटो देई ओड़दे हे हून मिगी फोटो खचाने दा शौक ते है पर मिगी जैदा फोटो खचाने गी मजा पता कुद्धर औंदा जि'यां मतलब जिद्धर दा जिद्धर प्राकृतिक व्यू मतलब बड़ा स्हेई होंदा जि'यां मतलब जित्थै इ'यां माउंटेन बगैरा होन मतलब प्हाड़ियां सहाड़ियां होन जैदा मिगी मजा प्हाड़ी एरिये पर औंदा अगर अस इ'यां कटरे दी गल्ल करचै ते जात्तरी जि'यां जम्मू दा कटरा औंदे ते साढ़े इद्धर हाई वे अस हाइ वे दिखचै ते बिच्च अगर अस फोटो खचाचै ते इन्ने स्हेई फोटो औंदे उद्धर पिच्छें पूरी प्हाड़ियें दा व्यू इन्ना स्हेई लगदा ते होर जि'यां अंदर अस बाबा ढंसर जाना होऐ उद्धर ते उ'नें इन्नियां स्हेई स्हेई मूर्तियां बनाई दियां फ्ही उद्धर इक पानी आह्ली जगह् ऐ उद्धर बी बड़े स्हेई फोटो औंदे फ्ही नौ देवियें जाना होऐ नौ देवियें बी बड़ा इ'यां बड़ा इ'यां पैह्लें इन्ना निं ऐहा पर हून उद्धर बी उ'नें बड़ा बिकास करी ओड़े दा उद्धर बी बड़े स्हेई फोटो औंदे उद्धर दे बड़े स्हेई फोटो औंदे ढंसर जाना होऐ स्याढ़ बाबा उद्धर ते इन्ना वाटर फॉल ऐ उद्धर ते इन्ने स्हेई फोटो औंदे इ'यां बी उद्धर दे फोटो इन्ने स्हेई औंदे प्हाड़ियां शाह्ड़ियां हून इ'यां बड़ा मतलब बड़ा बिकास होई दा पैह्लें इन्ना नेईं हा मिगी एह् जेह् मतलब प्हाड़ी एरिये फोटो खचाना बड़ा स्हेई लगदा जि'यां अगर अस केह् आखदे निं वैष्णो देवी जाना होऐ ते उद्धर टॉप उप्पर फोटो खचाने होऐ इन्नी शैल औंदी और जैदा मिगी इ'यां पत्नीटॉप जैह्ल्लूं इ'यां बर्फ पेदी होऐ उसलै उद्धर जाइयै फोटो खचाने गी बड़ा शैल लगदा और कन्नै उद्धर मतलब इन्ने स्हेई फोटो औंदे जैह्लूं मतलब बर्फ बगैरा पेदी होऐ नत्था टॉप स्पैशली नत्था टॉप बड़े स्हेई फोटो औंदे फ्ही अगर अस सनासर दी गल्ल करचै उद्धर दा व्यू बी बड़ा स्हेई ऐ मतलब उद्धर होर बी उद्धर इ'यां घोड़े उप्पर बेहियै तुस फोटो खचाई सकने इ'यां मतलब मिगी में अपनी गल्ल करै निं मिगी एह् जेही चीजें पर मतलब नमीं नमीं चीजें पर फोटो खचाना बड़ा स्हेई लगदा उद्धर न सनासर बी बड़े स्हेई फोटो औंदे फ्ही मिगी होर केह् शौक ऐ कि जि'यां साढ़े घर कोई रिश्तेदार औंदा नी उं'दे कन्नै फोटो खचाने गी बड़ा शौक ऐ मतलब केह् होंदा साढ़ी इक जादगिरी रेही जंदी हून जि'यां अ'ऊं साढ़े घर कोई रिश्तेदार औग जां इ'यां जि'यां मेरे मामू दे बच्चे निक्के निक्के होगे फ्हीअसें बड्डे होई जाना ते फ्ही साढ़ी ओह् इक जादगिरी बनी जंदी उं'दे कन्नै असें फोटो खचाया हा स्पैशली मिगी ओह् स्हेई लगदा कि जि'यां साढ़े घर कोई आदा फ्ही असें उं'दे कन्नै कुतै घूमने गी जाचै फ्ही उद्धर जाइयै फोटो खचाचै मिगी मतलब प्राकृतिक दी रीलां बनाना बी बड़ी स्हेई लगदी ऐ मतलब इ'यां विडियो बगैरा बनान्नी आं होर इ'यां बी मतलब जैदा अ'ऊं अपने फोनें पर रीलां बगैरा इ'यै प्राकृतिक आह्ली फोटो बगैरा इ रक्खनी होन्ना मतलब मिगी एह् जेह्ड़ा नैचुरल व्यू होंदा निं ओह् बड़ा स्हेई लगदा फ्ही जि'यां साढ़े तुसेंगी पता ई ऐ हून जि'यां केह् आखदे नी कोई बंदा होंदा इ'यां जेह्दे कन्नै असेंगी बड़ा लगाव होंदा अस ओह्दे कन्नै अपना फोटो खचाई सकने ओह् साढ़ी इक ज़ादगिरी रेही जंदी होर बी जि'यां अस मतलब जि'यां तुसेंगी पता ई ऐ अस कदें किश इ'यां खन्ने किट्टे बेहियै ते अस इक फोटो लेई लेच्चै ते ओह् साढ़ी इक केह् रेही जंदी इक मैमरी रेही जंदी फ्ही अस दिखचै तां असें बड़ा शैल लगदा जि'यां तुसें दिक्खेआ होना जि'यां थुआढ़े मम्मी बापा दा ब्याह् होंदा ते फ्ही उं'दी केह् उं'दी इक ऐलबम बनी दी होंदी फ्ही ओह् अस जि'यां उं'दे बच्चे